पंज सितंबर ॿ हज़ार ॾह टीह मार्च ॿ हज़ार अठ पंदरहां अप्रेल उणिवीह सौ पंज एक्वीह फरवरी ॿ हज़ार पंदरहां ॿ जुलाई उणिवीह सौ पंजवीह